हमरासभके मैथिली भाषा बाजय अबैए हमसभ मैथिली भाषा बजै छी पंजाबी भाषा ओ भाषा हमरासभके नहि बाजय आबैए हमसभ ओ भाषा नहि बजै छी हमरासभके मैथिली भाषा बाजय अबैए बहुत अनेक रंगके भाषा छै मुदा हमरा आओरके ओ भाषा नहि बाजय आबैए इएह भाषा इएह भाषा हमरा आओरके मिथिलाञ्चल बाजय अबैए मिथिले बात बाजै छी हमरासभके दोसर भाषा बहुत अन्तर छै भाषासभमे ओ भाषा हमरा आओरकेँ नहि आबैए जएह भाषा आयत उएह भाषा बाजब ने हमरासभके इएहै मिथिला भाषा आबैए बाजल हमसभ मैथिली भाषा बाजै छी हमरासभके ओ भाषा नहि होइए बाजल पंजाबी भाषा नहि होइए बाजल दोसर भाषा नहि होइए बाजल हमरासभके मिथिला भाषा बाजय अबैए तऽ इएह भाषा बजै छी आओर दोसर भाषा नहि बाजय अबैए हमरासभके जएह भाषा हेतै बाजल उएह भाषा ने बजबै हमरासभके ओ भाषा नहि होइए इएह मिथिलाञ्चल भा भाषा मिथिला होइए बाजैत छी मिथिला आओर दोसर पंजाबी भाषासभ नहि होइए हमरा बाजल इएह भाषा होइए बाजल इएह भाषा बाजै छी बहुत भाषा बजै छै लोक ओ भाषा हमरासभकेँ नहि होइए बाजल इएह भाषा होइए इएह भाषा हमसभ बाजै छी आओर दोसर भाषा नहि होइए बाजल जे हमसभ दोसर भाषा बाजब इएह मिथिलावला भाषा होइए मिथिला बाजै छी बंगाली भाषा हमरासभकेँ नहि होइए मिथिला भाषा होइए मिथिला भाषा बजै छी बंगाली भाषा नहि होइए हमरासभकेँ भाषा नहि होइए बाजल बंगाली तऽ केना बजबै मिथिला बाजय अबैए मिथिला बाजै छी